हरिओम साहिब टे ॾींहं अॻ में मां तव्हां खां गाॾी बुक कराई फैमिली सूधो लोनावला वञणो हो पर साहिबु अचानक असांजो प्रोग्राम केंसिल थी वियो आहे ऐं साहिबु मां ॿारहं सौ रुपया एडवांस ॾिनी हुई त साहिब तव्हां असांजी हथ जोड़े तव्हांखे विनती आहे त उहे पेसा मुंहिंजे अकाऊंट में वापसि ट्रांसफर करे छॾींदा छा आहे थोरो कुझु अर्जेंट मामलो तव्हांजी महिरबानी थींदी साहिब जय झूलेलालु